ہم لوگ شادیوں میں جو سیمانچل کا علاقہ ہے یہاں کی جو شادیاں ہوتی ہے دن میں ہوتی ہے اور شہروں کی شادیاں رات میں ہوتی ہے ہاں تو دن کا لطف اندوز ہونے کا طریقہ کیا ہے کچھ بچّے ہوتے ہیں پٹاخہ بھی پھوڑتے بہت وہ پٹاخہ کا ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں پٹاخہ پھوڑنے کی وجہ سے وہ اس کے منہ میں پٹاخہ پھٹ گیا جس کی وجہ سے آج بھی وہ بیچارہ کھانا کھانے سے دقت میں آ چکا ہے تو اس طریقے کے لطف اندوز اور سے بھی کر سکتے ہیں جیسے شادیوں میں جاتے ہیں وہاں سن بہن وغیرہ ہوتی ہے تو ان سے تھوڑا سا موج مستی تھوڑ دیکھ لیے آنکھ مچولی ادھر ادھر یہ سب ہوتا رہتا ہے اور گانے اور سنگیت کیا بہت سارے گانے بجتے ہیں تے آپ کا آنا دل دھڑکانا یہ سب سب چلتا رہتا ہے شادی مبارک اور سے گانے بھی بجتے رہتے ہیں باکی شادیوں کی مستیاں تو ہوتی رہتی ہے شادیاں ہو اور مستی نہ ہو یہ تو بےکار چیز ہے اور اور اگر کوئی مستی نہ کرے تو وہ خود بےکار ہے اور مستی کرنا بھی چاہیے شادیوں میں مستی نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے تو اس طریقے شادیوں میں مستی ہوتی ہے ہمارے یہاں